कोर्डिनेटरी सवाल जे लाइ कुझु पंहिंजो जवाबु ॾियण खां वधीक हिकु इहो छेलो मौक़ो आहे मुंहिंजे वटि जंहिंजे लाइ मां डिजिटल इंडिया बाजपई मिशन जी आहे जेकी टीम कार्यकर्ता आहे कार्यरत थी आहे अने उल्हास नगर मां जेके बि मेंम्बर जेके बि टीम माण्हू असांखे गॾजिया ख़ासि करे मां उन्हनि सभिनि जो ख़ूब ख़ूब धन्यवाद हिन सवाल जे जवाब जे हेतु करण थी चाहियां के ॾाढो सुठो कमु करे रहियां आहिनि अने ज़िन्दगीअ में कुझु बि कम खां वधीक ॿिए कंहिं बि नौकरी जॉब खां वधीक इहो जेको कम हिननि जो जेको हींअर हथ में आहे पंहिंजी भाषा जे बचाव जो पंहिंजी भाषा खे पंहिंजे समाज खे अॻियां वधाइण जो कमु हिननि ॾाढो सुठो हथु धरियो आहे उन्हनि सभिनि सभिनि खे ख़ूब ख़ूब धन्यवाद अने असांजो हिनमें साथ सहकारु हमेशह रहंदो किथे बि गुजरात में अची जूनागढ़ में अची हेड़ी कोई बि भाषा संरक्षण लाइ ऐं भाषा बचाव लाइ सामाजिक बचाव लाइ हिनन खे कॾहिं कोई बि ज़रूरत रहे त असां जूनागढ़ जा सिंधी समाज आदर्श नगर झूलेलाल चौक युवक मंडल सभु असां सहमत आहियूं अने असां हमेशह इन्हनि सां गॾु आहियूं अने कोई बि हेड़ो सुठो कार्य खणी करे मोस्ट वेलकम करणु चाहींदासीं सॼे देश जो जूनागढ़ शहर में तव्हां कॾहिं बि अहिड़ो सुठो कार्य सामाजिक कार्य खणी जूनागढ़ में बेफिकर ऐं बेझिजक अची था सघो ख़ूब ख़ूब धन्यवाद जय झूलेलाल